ہاں بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو مخصوص موسموں میں لوگوں کو متأثر کرتی ہے چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں نزلہ زکام اور ایلرجی سردیوں میں نزلہ زکام کھانسی سردی اور ایلرجیاں کی شدید برائے امکان ہوتی ہے ہیضہ برسات کے موسم میں ہیضہ کی برساوٹ پانی کی لت سے پھیل جاتی ہے جس میں جس سے مچھر اور پھڑکیلے جانوروں کا عارضی اضافہ ہوتا ہے موسمی بخارات خزاں میں گرمیوں کے موسم کی آمد کے ساتھ موسمی بخارات بھی بڑھ جاتے ہے زخموں کی نمایاں تیزی گرمیوں کے موسم میں زخموں کی نمایاں تیزی بڑھ جاتی ہے جو کھٹملوں کی بہتر نمایاں ہوتی ہے ان بیماریوں کو روکنے کے لیے اور علاج کرنے کے لیے ہم کچھ اقدامات کر سکتے ہے اچھی غذا مناسب نیند اور منظم ورزش کرنا بیماریوں سے بچاؤ اور علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے باریکی سے ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزرس کا استعمال ایسے موسم میں جب بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ہاتھ دھونے اور ہینڈ سینیٹائزرس کا زیادہ استعمل کرنا ضروری ہوتا ہے موسمی بیماریوں کے خلاف ویکسین لینا ایک اہم اقدام ہے جو بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے صحیح نیند اور دن بھر کا اچھا آرام بیماریوں کو کم کرتا ہے اور جسم کو مضبوط بناتا ہے معتدل محیط میں رہنا بھی بیماریوں کے خلاف محافظت میں مددگار ثابت ہوتا ہے ان اقدامات کو اختیار کر کے ان مخصوص موسمی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور ان کا علاج کیا جا سکتا ہے